हमर जे सबसँ पसन्द पसन्दीदा किताब अछि विमल मित्राके साहेब बीबी और गुलाम ओकरा हम कतेक बेर पढ़ने छी आओर पढ़ैत रहै छी ओकर बहुत शृँखला सेहो छै दुइ तीन टा छै तऽ ओकर पहिने सेहो आओर बादके सेहो पढ़ने छी सम्पूर्ण भारतीय समाजके अद्भुत विश्लेषण छै जमीन्दारी प्रथासँ लऽ कऽ आओर हमरा मिथिलासँ बहुत मिलै जुलै छै चूँकि बङ्गालके जीवन यात्रा छै ताहि दुआरे आओर निश्चित रूपसँ सिनेमो देखने छी हम साहेब बीबी और गुलाम लेकिन जे पढ़बाके बाद जे आनन्द अबै छै से ओ किताब पढ़बामे नहि अबै छै सिनेमा देखबामे नहि अबै छै